आङो साननैसोनि सिगां नार्जि ओंख्रि संनो आखायाव लानाय जादोंमोन बे नार्जि ओंख्रि संनायाव आङो नार्जिखौ खारैजों होनानै दसे सम रुयो बेनि उनाव नार्जिया जेला रुइखाङो अब्ला आं नार्जिखौ दै होनानै सागं होदोंमोन बे सागं होनाय नार्जि ओंख्रिखौ बेसेबांसिम दै होनानै सागं होनो हागोन आं बेखौ होनायसै आरो सागं होनायसै बेनि उनाव आं एसे गोदौ होनानै अमा बेदरखौ एवनानै होसन्नायसै आरो बेनि उनाव आङो मोननाय समसौब्ला आङो संख्रिखौनो होनो बावदों बेनि उनाव आङो जेब्ला मोननानै मोननाय समाव आङो साखिनायो अब्ला आं संख्रिखौ नांनाय मोनैलाय आरोबाव आं ओंख्रिखौ संख्रि होनानै संफिननांगौ गोनां जानायसै बेनि उनावसो आङो संख्रिजों आरो नांगौबायदि जिरा मस्ला होनानै ओंख्रिखौ गोथाव जाजासे संनायसै आरो आं एसे उनाव साखि नायफिननानै बेनि बेसेबां नांगौबादि संख्रै आरो जिला जिरा मस्ला बायदिसिना होनांगौखौ थोजासे होनानै गोथाव बानायनायसै आरो आं मोनखांनायनि एसे उनाव आङो ओंखाम खुरना होनायसै आरो आंबो जानायसै